चाकू जीअं त रंधिणे जी जान आहे पर उन जे बिना कमु न थींदो आहे पर तॾहिं बि अगरि चाकूअ जी धार अगरि तेजु आहे त उन खे संभाले हलिणो पवंदो आहे हथ में लॻी वञे त ॾाढी कठिनाई थींदी आहे ॿारनि खां संभाले रखिणो पवंदो आहे ऐं अगरि जाम ॾींहनि ताईं असां चाकूअ जी इस्तेमालु न कयो आहे त उहो कटिजी वेंदो आहे पोइ वरी उन खे लीमे सां साफ़ु कर कटीयलु चाकूअ सां भाॼियूं सुठियूं न कटजंदियूं आहिनि कसेली थी वेंदी आहे